आङो दाख्लै मेन्ट्रानिफ्राय गस्ला अर्डार खालामदोंमोन सफैबाय बेयो नाथाय गस्लाया जोबोद गाज्रि मानि बेना कवालिटीया जोबोद गाज्रि खुन्दुं ओंखारनायजोब आरो सियाबो जोबोद फाटला आरो जिनिसयाबो देरद्रायो फिटिं नङा आङो एखदम मोजां मोनाखै आङो बेखौ हरफिननो सानबाय आरो आङो आंनि लोगोफोरखौबो बेखौ बायनो थाखाय माना खालामगोन